अस तां इयै सोचा ने कि मतलव जेह्की अपनी जमीन ऐ उसी इयां नेई छोड़ो किछ ना किछ लाओ सब्जियां लाओ बाह्रें दियां जेह्किआं असैं गी सब्जियां बगैरा थोंदिआ सारिएं च इन्नी मिलावट ऐ इन्ना पता नीं केह् मिलाए दां होंदा उनें ते बहुत खराब लगदा तुस जेह्डी अपनी जगह् ऐ उत्थैं किछ ना किछ लाओ बूह्टे लाओ किसे ना किसे दे बूह्टे लाओ सब्जियां लाओ घरै दिआं खाओ सगुआं थोह्ड़ी हैल्थ आस्तै बी ठीक ऐ दिमाग आस्तै बी हर किसै आस्तै ठीक ऐ अस ते इयैं दस्सना चाह्न्ने ते इयै करना चाह्न्ने अस ते घर अपने इन्ना किछ लान्ने साढ़ै घर सब्जी बी होई जंदी खाने गी तोरिआं होई जंदियां घीआ होई जंदा पट्टे साग सारा किछ साढ़ै घर होंदा बरसांती च ते इन्नी सब्जी होई जंदी एसलै बी साढ़ै घर भट्ठे लगा दे तोरिआं लग्गा दियां उनै गी इन्नी सवाद लगदा जेह्के अस घरै दी सब्जी होंदी उसी इन्ना सवाद लगदा ओह्दै च खाली थुड़ा तेल पाचै तां मर्च पाचैं तां ओह् इन्नी सुआदली बनी जंदी ते जेह्कियां बज़ारां लैने अस इन्नी मैहंगिआ सब्जिआं ते फ्ही खाने थूम बी पाओ प्याज बी पाओ टमाटर तां बी जाइयै सुवाद नी लगदा कन्नै बेहियां तरबेहियां पादी होंदिआं घरै दियां अपने घर अस ते बच्चैं गी चाह्नें कि साढ़े बच्चे होन जेह्के ओह् इन्ने ओह् अपने गरां दा सब्जियां लान जियां अ लान्ने घरा गै थ्होऐ खाने गी बज़ारै दी जरूरत गै नीं पोऐ किछ बजारा दा लैने दी साढ़ियां जगह् ऐ नी अपनी जगह् पर थोह्ड़ी मैह्नत करन ते लान टाईमा दा पता लग्गी जा सीज़न उप्पर कोह्का होंदा किछ जियां हुन इसलै साढ़ै अक्तूबर नवम्बर च थौम लांदे नवम्बर लास्ट लास्ट च प्याज बी लांदे कचालू होंदे सारा किछ लांदे साड़ै गर्मियै च किछ लांदे असैं गी पता होना चाहिदा साढ़ै बच्चैं गी पता होना चाहिदा कि एसलै कड़म गभिया साग इन्ना होंदा असें लाए दा साढ़ै मूलियां गोंगलू सारा किछ इने बी हुन चाहिदा साढ़ै कन्नै एह् बी सिक्खन एह इयै ने घरा दा खान घरै दियां इन्नी शैल सब्जियां अपनी लाई दियां खाह्ङन ते ठीक रौह्ङन बज़ार इयै लेई लेइयै एह्लै ते खाई खाईयै बिमारियां होआ दियां जे ओह् बिमारियां अज्ज कल होआ दियां जिंदा तुसैं गी पता बी नीं इनै निक्के निक्के बच्चें गी साढ़ै चे इन्नै निक्के निक्के बच्चें दे बाल चिट्टे होआ दे जिसलै घर मैह्नत नेईं करगे तां किछ ते एह् तां असैं गी बड़ा भारी नुक्सान ऐ इन्नी निक्की कुड़ी ऐ अट्ठ साल दी न्हाड़े अद्धे बाल चिट्टे होआ दे एह्दा असैं गी नुक्सान गै नी अस अपने खुम्बै मैह्नत करचै दुद्ध बी खाना कन्नै खुल्लिआं सब्जियां खान ओह्दा असैं गी फायदा